हलो हाँ आप दुकानदार हैं कपड़े के मालिक नहीं हम आपका बहुत चर्चा और नाम सुने हैं हमारे पड़ोस में और अगल बगल वाले सब ले गए हैं आ यहाँ शादी पड़ी हुई थी तो आपके यहाँ पूछे तो बताएँ और हमको कपड़ा पसंद आया और हर चीज भी पसंद आया तो हमको पैंट शर्ट का कपड़ा चाहिए और साड़ी भी और बच्चों के लिए भी हाँ अच्छा अच्छा तो मतलब हमको सस्ते और महंगे में दोनों में दिखाइए जो हमको पसंद होगा वो हम लेंगे अच्छा तो आप कपड़ा निकलवाइये ये नीचे जाना मिल जाएगा कि ऊपर नहीं हम पसंद बनवा करके ही पहनते हैं हमको रेडिमेड नहीं पसंद आता जी जी नहीं नहीं हमको जैसे एक सूती में चाहिए प्योवर सूती में काटन में नहीं हाँ प्योर काटन क्योंकि ठंडी में वो गलता नहीं और गर्मी में जलता नहीं

हाँ तो हमको वही चाहिए उलने चाहिए अच्छा तो फिर आप दिखाइए

अच्छा लेकिन हम जो पसंद कर लेते हैं हमारे घरवाले पसंद कर लेते हैं महिलाएँ हाँ अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं तो इसके लिए समय भी तो निर्धारित होगा कि कितने समय तक या कितने दिन तक आपको वापस कर सकते हैं अच्छा तीन दिन तक की छूट है तो यानी तीन हाँ ठीक है तो हम तीन दिन के पश्चात जो है अगर पसंद आ गया तो नहीं आएँगे और नहीं तो फिर तीन दिन के बाद हम आएँगे तो आप ले लेंगे वापस कर लेंगे ठीक है आप बिल बनाइए अपना पेमेंट लीजिए पन्द्रह सौ तक का नहीं नहीं तो हम एक साड़ी की कीमत बताएँ हैं कपड़ा तो हमको और लेना है हाँ ठीक है